पहिले साइकिलसँ चलय रही साइकिलसँ चलयमे बहुत टाइम लागय रहय ओइके बाद बसमे बैठली बससँ भी टाइम लागल ओइके बाद मोटरसाइकिलसँ जल्दी पहुँचली मोटरसाइकिलसँ बहुत जल्दी सफर भेल बढ़िआँ बढ़िआँ बढ़िआँ जगह घुमली बहुत बढ़िआँ लागल आओर आओर भी हइ बहुत किछु घुमयमे मोटरसाइकिल से जादा लम्बा नहि घुमि सकय छी ओइसँ अच्छा ट्रेन ट्रेनके यात्रा जे हइ से जगह जगहपर बहुत शान्तिपूर्वक जे हइ से अहाँ बैठिके घुमि सकय छी जहाँ जाउ बम्बइ दिल्ली कलकत्ता मद्रास कहीं भी कोइ भी कोनामे अहाँके ट्रेन सेवा बहुत अति उत्तम हइ आओर सुन्दर भी हइ अहाँके जगह जगहपर चाय नास्ता स्टेशनपर मिलत आओर यादगार भी रहत किछु बढ़िआँ किछु किछु गलत इएहे सभ मिलत खाइमे खानाके स्वाद ट्रेनमे नहि रहत बढ़िआँ ट्रेनमे चालू खाना यानि अऽ आइवला बचि गेल उ जे हइ काल्हियो खियाओत आओर आओर भी जे हइ से बहुत बढ़िआँ ट्रेनके यात्रा रहइए बाकी आओर सभ यात्रासँ मस्त हइ ट्रेनेके यात्रा